आंनि बिबार बागानाव आं जेब्ला बिबार गायो अब्ला बिबारखौ गायनायनि सिगां बियावहाय एसे हासार होनाय जायो आरो बेवहाय गोबोर हासार हिसाबै गोबोर हासारखौ होनाय जायो मेनलि आरो लोगोसे बेवहाय बिबार बिदिनो मैगंनि बिगुरफोर दाउदैनि बिखं आरो बेबायदिनो बयलारनि जे हासारफोर बयलार खि हासार बेफोर हासारफोरखौबो बेयाव होफानाय जायो लोगोसे ओह हासान हासारजों लोगोसे बेवहाय दै होनाय जायो दैजों दै सामफ्रामबो फुं आरो बेलासिनि समायाव दै होयोब्लासो बे फुल बिबारफोरा मोजां जाबोयो आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय रानलांनाय बिलाइफोर बिबारनि जि रानलांनाय बिलाइफोर बेफोरखौ फोसाबनानै होनांगौ जायो आरो बिदिनो ओह बिबारनि जि हा बिखौहाय एसे हाग्राफोर रज'योब्ला बेफोरखौ बुखुनानै गारनाय जायो आरो बिबाराव माबाफोर एम्फौ एनलाफोर बादोंब्ला एम्फौ सुमुफोर बा बिदिनो गोबांथार रोखोमनि एम्फौफोर बेयाव बानानै थायोब्ला बेफोरखौ बोखारनो हो होयोब्लासो बे मोजाङै देरबोयो नङाब्ला बे एम्फौफोरा बे बिबारखौहाय नस्थ' खालामनाय एबा बिनि बिलाइफोरखौ जानानै होयोब्ला बे मोजाङै देरबोनो हाया जायो लोगोसे बे बिबार फोरनो जेब्लायबो ओह मोजां सानदुं एसे बा सानदुं नांनाय जायगाफोराव बिफोरखौ एसे होयोब्लासो बियो सानदुंनि ओह स्रांखौहाय मोन्नानै बियो मोजाङै जौगाबोनो हायो नङाब्ला बिबारा जाबादि जौगानांगौ बिबायदि जौगाबोनो हाया जायो आरो गेजेरै ओह बेबादिनो गाइनायाव जि हासार होबाय बेनि उनावबो आरबाव गेजेर गेजेर नाइयै नायफा नायफा नायनानै बेवहाय हासारफोरखौ होयोब्ला बे बिबारा जेब्लायबो बियो जौगाबोनो हायो अब्लासो बिबारनि महर मोजां जाबोयो बिबारनि बिफाङा मोजां जागोन आरो लोगोसे अब्लासो बेवहाय मोजां मोजां बिबारफोरा बारगोन बा मोजां बे बि बिबारफोराबो डेभ्लप जाबोगोन